جی میں نے اپنے اسکول ٹائم میں اور ڈرائنگ سیکھے جب چھوٹے چھوٹے کلاسوں میں تو تو ہم لوگوں کے پاس سبھی کے پاس ڈرائنگ ہوتی تھی تو ہم سب بھی ڈرائنگ کرتے تھے مجھے ایک بچپن سے ہی ڈرائنگ کا بہت شوق تھا پر میں نے کبھی الگ سے پروفیشنلی کبھی میں نے ڈارئنگ نہیں سیکھا بس کلاس میں جو چھوٹے بچے کرتے ہیں ڈرائنگ ایگزام میں اور تو وہی میں نے کیا ہے اور مجھے کافی اچھے ڈرائنگ آتی ہے بٹ کچھ ہیں جو بہت بڑے بڑے دھرندھر ہیں فنکارہ ہیں جن کے ڈرائنگ بہت اچھی ہے جو بڑے چترکار بننا چاہتے ہیں آگے اپنا اس میں فیوچر بنانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ بڑی بڑی جگہ پر پلیٹفام پہ جا کر ٹرائی کرتے ہیں ان لوگوں سے سیکھتے ہیں اپنا ٹائم خرچ کرتے ہیں تو کیوں کہ وہ انہیں اس میں اپنا پورا مطلب کتنی خواب دیکھتے ہیں وہ پورا کرنا ہوتا ہے کہ ہاں میں اتنا بڑا فنکارہ بننا ہے پھر ہمیں اتنا بڑا چترکار بننا ہے جو بھی ان کا سپنا ہوتا ہے تو میرا اتنا نہیں تھا مجھے ایسا لگتا ہے میں نے بچپن میں جتنا ڈرائنگ کیا تھا کیا وہ اچھا لگتا ہے بت نارمل طریقے سے اچھا لگتا ہے مجھے اپنا اس میں کوئی فیوچر نہیں بنانا ہے میں ان بٹ ڈرائنگ اگر مجھے کرنے کو دی جائے تو میں نا میں چاہوں گی کہ میری فیوچر اپنا کسی سے پکچر بناؤں بس